हाँ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अं गांधी जी महात्मा गाँधी जी ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था क्योंकि उन्होंने नमक सत्याग्रह चलाया असहयोग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन वह नमक सत्याग्रह साथ आ कि जो नमक था वह अंग्रेजों के इलाके में वहीं पर वहीं पर रहता था और वहीं नमक वह कर लगाते थे नम वहाँ से नमक ले जाने नहीं देते थे हम भारतवासियों को कर लगाते थे बोला कि आपको पैसा देना पड़ेगा आपको टैक्स देना पड़ेगा यहाँ से ले जाने के लिए तो महात्मा गाँधी ने कहा था कि हम इनको कोई पैसा वैसा नहीं देंगे और फ्री में ही नमक ले जाएँगे और हाँ लेकिन और अंग्रेजों ने बहुत कम बहुत ज़्यादा टाइम में मतलब अंग्रेजों ने नहीं ले जाने दिया था वह नमक वगैरह जो भी है तो उसमें